देखिए जैसे हमारे मध्य प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय एक योजना चलती है जिसके तहत हम पहले इलाज जो रोगी होता है वो पहले इलाज करा लेता है फिर उसके बाद उसका जो भी ख़र्च होता है वो उसके बिल लगा देता है तो उसका सारा पैसा वापिस हो जाता है उसके बैंक अकाउंट में और इसी तरह इसका एक कार्ड भी होता है तो इसका इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे कि जो भी जो ग़रीब लोग हैं वो नहीं कर पाते इतना पैसा तो पहले अगर वो क़र्ज़ ले कर इलाज करवा भी रहे हैं तो उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं हाेती क्योंकि उसके बाद उनका जो भी पैसा आता है उनके बैंक अकाउंट में वो उनको वापिस मिल जाता है तो इसके ज़रिए वो उनको वो क़र्ज़ के भागीदारी नहीं बनते हैं और वो आसानी से पैसा वापस कर सकते हैं जिन से उन्होंने उधार लिया हुआ है और इसके तहत बहुत सारे हम हमारे मध्य प्रदेश में कार्ड भी चलते हैं जैसे दीन दयाल का ही एक कार्ड चलता है जैसे अगर जिस किसी व्यक्ति के पास भी वो कार्ड है और वो कार्ड बनता है वह जो लोग ग़रीब होते हैं जिनका बी पी एल में नाम होता है या जिन के पास राशन कार्ड्स होते हैं तो उस में ये है कि अगर आप के पास कार्ड है तो कोई भी हॉस्पिटल जो सरकारी कार्ड लेते हैं वो अगर उन के पास कार्ड है तो उस कार्ड के ज़रिए भी उनका फ्री में एक फ्री में उनका इलाज किया जा सकता है जैसे कि अगर कई बार एक सीमा रखी जाती है उस सीमा के तहत वो इलाज करा सकते हैं